नमस्कार हांव उलयतां गुंसोय फिंगेभाटांतलो थंय ते एक किंग्स टेलर आसा ते गांवांत थंय सायडीन एक चिंचेचें झाड पडलां लायटी पोलार सो आमकां हांगा इलॅक्ट्रिसिटी ना म्हाका एक इम्पोटंट एग्जाम आसली परवां ताका लागून हांव शिकतालों मातशें म्हाका हेल्प करशात हांगा येवन मातशें ते लायटीचे पोल आनी इलॅक्ट्रिसिटी मातशें सारकें करून दितात कित्याक म्हगेली एग्जाम ती मातशी इम्पोर्टंट आसा ती म्हगेलें फ्युचर डिपेंड करता ताचेर मातशें हेल्प करात मातशें तुमी सांगपा शकतात केन्ना पर्यंत जातलें तें येवन मातशें पळयात